ऐसे कई नुस्ख़े होते हैं जिन्हें हम नहीं आज़माते हैं लेकिन सीखना चाहते हैं तो ऐसे ही मेरे जीवन में एक नुस्ख़ा है थाई सेलीड जिसे मैं आज़माना चाहती हूँ और सीखना चाहती हूँ यह व्यंजन मेरे लिए कठिन इस लिए है क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा ऐसी सामग्री है जिन्हें हम कच्चा ही डालते हैं बिना पका हुआ जैसे कच्चा लहसुन है तेल है तो ऐसी कई सामग्रीयाँ हैं जो इसके अंदर पड़ती हैं सेलीड के अंदर और मैं इसे आज़माना चाहती हूँ और सीखना चाहती हूँ और यह मेरे लिए कठिन इस लिए है क्योंकि हम जो है कच्चा तेल या कच्चा लहसुन नहीं खाते हैं पर इस सलाद के अंदर पड़ता है और मैं इसे एक बार आज़माना चाहती हूँ